हाउ डू यू हैंडल पर्रेसनल इंजाइटी बिफोर स्विम इट आर कंपीटिशन इ'यां ते में कोई आफिशयल कंपीटिशन ते लड़ेआ निं ऐ स्विमिंग च बट ऐज ए फ्रैंड असीं आपस च कंपीटिशन करदे रैंह्दे हे ते ओह्दे बिच्च सानूं जेह्ड़ी कोई खास दिक्कतां निं होइयां रेस करदे वक्त साह् चढ़ी जंदा हा ओह् गल्ल बक्खरी ऐ बट ऐज ए कोई आफिशियल कंपीटिशन कीता निं ऐ ते एह्दा जवाब मेरे कोल ऐनी ऐ यू हैव नाट पार्टिसिपेट ऐज प्रिशनल स्विमिंग स्विमिंग कंपीटिशन वुड्ड यू लाइक टू हां में पार्टिसिपेट करना पसंद चाह् पसंद करगा अगर मेरा स्विमिंग कंपीटिशन जे होगा इद्धर बैसे होंदे निं हैन स्विमिंग कंपीटिशन साढ़ै लाग्गै बन्ने विलेज च रैह्ने होन्ने ते कंपीटिशन च पार्टिसिपेट करना मजे करने ताईं असें बी चेक करना कि साढ़ी किन्ना क्षमता ऐ केह् नेईं ते अस किन्ना करी सकने बाकी बंदे कोला किन्ने बैट्टर आं असें एह्दे कन्नै सानूं पता चली सकदा कि स्विमिंग कंपीटीशन च कि असें बाकी किन्ने बंदें कोला जादा स्हेई तारी मारने होन्ने ते स्विमिंग कंपीटिशन करियै फिर सानूं रैगूलर स्विमिंग करनी पौनी ओह्दे ने बंदा थोह्ड़ा हैल्थी हुल्थी बी रेही सकदा बट आर सम आर यू क्वालिटी दैट यू आर स्विमिंग गी छड्डियै मेरे कोल होर बी बड़ी जादा क्वालिटीस ऐ में चैस्स अच्छी खेल्ली लैन्ना क्रिकेट अच्छा खेल्ली लैन्ना फुट बाल बी मेरा ठीक ही ऐ होर पढ़ाई च बी मेरी ठीक ऐ होर बी बड़ा कुछ आंदा रुट्टी रट्टी बी पकाई लैन्ने होन्ने खुद होर बी बड़े कम्म आंदे ऐ